इक्क पढ़े लिखे दा ते इक्क अनपढ़ दा बड़ा फर्क होंदा जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा होंदा नी उस्सी उठना खड़ौना दा पता होंदा कि कि'यां उट्ठना ते कि'यां बौह्ना पैह्ली गल्ल एह् दूई गल्ल उस्सी गल्ल बात करने दा पता होंदा कि केह्ड़ी गल्ल में कुसलै करनी बच्चें कन्नै बच्चें आह्ली गल्ल करनी बड्डें कन्नै बड्डें आह्ली गल्ल करनी ते जेह्ड़े सेम न मेरी उमर दे उं'दे कन्नै उस्सै स्हाब दी गल्ल करनी कन्नै पढ़े लिखे दे गी पता होंदा गालियां निं कड्ढनियां लड़ाइयां निं करनियां में हून जि'यां जेह्ड़े पढ़े लिखे दे निं होंदे ओह् इ'यां लड़ाइयां लुड़ाइयां करदे ते घर आह्लें दी बेस्ती करांदे जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होंदे उ'नें गी पता ऐ अ'ऊं अगर लड़ाई करगा ते मेरे घर बेस्ती होनी म्हल्ला च बेस्ती होनी सारें मिगी बेस्ती करनी मेरी ते नां ओह् फालतु लड़ाइयां करदा ते नां ओह् फालतु कुदै जंदा अपने कम्म कन्नै मतलब रक्खदा पढ़े लिखे दा ते अनपढ़ बंदे दा बड़ा फर्क होंदा पढ़े लिखे दा हर इक्क चीज आंदी उस्सी उस्सी फार्म भरना आंदे कोई कम्म कि'यां कराना ओह् करना आंदे ते जेह्ड़ा अनपढ़ होंदा ओह् जि'यां हून समझी लैओ कि जि'यां अनपढ़ बंदा चली जा बैंक ते उ'नें फार्म भरना पैसें आह्ला ते ओह् दूऐ बंदे गी दिंदा कि लै भई तूं भर ते अगर जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा बंदा होंदा नी ओह् आपूं भरदा फार्म ते उस्सी पता कि मिगी आंदा ते ओह् आपूं भरदा फार्म तां पढ़े लिखे दे बंदे दा बड़ा फर्क होंदा ते कन्नै जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होंदे ओह् बंदे नां झूठ बोलदे नां फालतु लड़ाइयां लुड़ाइयां करदे स्हेई प्रिंसीपल कन्नै उऐ चलदे न